हेलौ आदा नों बे गामिनि मा होनो बिदिनो सना फानग्रा नंगौना नङा औ नांगौमोन आं मोनसे अरदार खालामगौमोन आरो नोंनाव बिदिनो सिमपोल राउन्द साइजनि सेन

मोनसेल' नांगौ आंनोहायो सान्थाम सानब्रैसोनि उनावहाय नांगौमोन औ औ माबादि डिजाइन औ बेनि दाम आमफ्राय डिजाइन स्टाइलखौ औ जेखुनु जाया सिमपोलाबो एसे साइज जानांगोन आरो औ दामा बे सिमपोल सेन गोजाया बेसेबां लायो बे सेनआ सिमपोल जेखुनुजा

दे होबालाय आदा औ